हां जी कौन बोल्ला दा हां जी तुस कौन बोल्ला दे कुलवंत होर महाराज में पन्शान नी होई थोआड़े कन्नै अच्छा अच्छा थाप्पे दा हां जी हां अच्छा इक मैन्ट पैह्ले मिकी सनाओ तुसें थाप्पी तो कुत्थै जाना ठीक ऐ तुसें थाप्पी तो जम्मू जाना महाराज बल्लें बल्लें मिकी अवाज नी आवा दी ऐ थोह्ड़े अराम कन्नै बोलो ठीक ऐ अस त्रीह् सवारियां दिक्खो जनाब इयां अस दस ज्हार रपेआ लैन्ने तुस शायद तुस ओह्दे भ्राऽ ओ केह् नांऽ नोहाड़ा अजय दे भ्राऽ ओ ना तुस ओह् अपने न केह् आखदे तुस मिकी कोई इक ज्हार घट्ट देई ओड़ो महाराज असें थोआड़े कन्नै ओह्की गल्ल ऐ तुस इक बी नी देओ हां ना दिक्खो तुस अपने बंदे ओ जियां तुसें देने न उन्ने देओ तुसें पता ते ऐ गल्ल सुनो हां पैह्लें दिक्खो हा चक्कर पता केह् ऐ इक कम्म करो फ्ही दिक्खो टोल देना पौंदा ओह् तुस देई ओड़ो बस कुतै खरेड़गे तुसें पता ट्रैफिक आह्ले रोकदे ओह् तुस देई ओड़गे फ्ही कोई चक्कर नी ऐ अट्ठें ज्हारे कन्नै चली पौह्गे ठीक ऐ तुस मिकी सनाओ किन्ने बजे आना फ्ही बडलै ठीक ऐ जनाब मै पुज्जी जाह्गा एह् थोआड़ा गै नंबर ऐ नी थोआड़ा गै नंबर ऐ नी ठीक ऐ बडलै साड्ढे सत्त बजे थाप्पी आना थाप्पी ठीक ऐ जनाब